अॼु भारत जी परिस्थितीअ जे अनुसार विज्ञापन ॾाढो ज़रूरी आहे विज्ञापन घणे ई क़िस्मनि जा थींदा आहिनि उहे चाहे टी वीअ ते ॾेखारिया वञनि चाहे न्यूज़पेपर में छापिया वञनि या घर घर में वञी उन्हनि जो प्रचार कयो वञे विज्ञापन ॾिसी करे ई माण्हूअ जी नॉलेज ऐं ज्ञान वधंदो आहे माण्हूअ खे विज्ञापन खे ॾिसी उहा ई शइ वठण जी दिलि थींदी आहे मूंखे सभिनी खां वधीक सुठो विज्ञापन छोकिरियुनि खे पढ़ाइण जो लॻियो अॼु बि अहिड़ा घणे ई गांव आहिनि जंहिं में छोकिरियुनि खे घर में विहारियो वञे थो घर जो कमु सेखारियो वञे थो पंहिंजे नंढनि भाउ भेनरुनि खे संभालण जो कमु ॾिनो वञे थो पर उन्हनि खे स्कूल मोकिलियो न थो वञे त जेको विज्ञापन ॾिखारियो वञे थो की हर छोकिरीअ लाइ शिक्षा ज़रूरी आहे ऐं हर छोकिरीअ खे बि स्कूल वञण जो पूरो पूरो राईट आहे त मुंहिंजे मुताबिक़ु इहो विज्ञापन ॾाढो सुठो आहे अॼु जे समय में हर हिक खे पढ़णु घुरिजे छाकाणि त अॼु छोकिरा ऐं छोकिरियूं ॿई बराबरु आहिनि ॿई पंहिंजे कंधे सां कंधा मिलाए हली था सघनि इन करे जेतिरा बि गांव आहिनि उन्हनि खे बि इहो ॾिसणु खपे त विज्ञापन में असांजे लाइ बि कुझु बेहतरीन ॿुधायो थो वञे छोकिरियुनि खे पढ़ाइण सां उन्हनि में नॉलेज त वधंदी पर अहिड़ा कई विषय आहिनि जंहिंमे उन्हनि जी रुचि बि थी सघे थी स्कूल में बि अहिड़ा सब्जेक्ट पढ़ाया वञनि था जंहिं करे बारनि खे उन्हनि जी नॉलेज वधे ॿारनि खे पहिरीं सां ई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सम्झायूं वेंदियूं आहिनि जेके उन जे उन्हनि जे फ्यूचर में कमु अचनि छोकिरीअ खे पढ़ाइण सां हूअ पंहिंजे ॿारनि खे बि अॻिते पढ़ाए सघंदी मूंखे इहो ॾाढो सुठो लॻियो त छोकिरियुनि खे पढ़ाइण जो विज्ञापन ॾेखारियो वञे थो उन्हनि खे पढ़ाइण सां न सिर्फ़ु उन्हनि जी नॉलेज थी वधे बल्कि उन्हनि खे पंहिंजे माउ पीउ खे बि इहो सिखाए सिखाए सघनि था की अ उन जा माउ पीउ जेके साईन बि न था करे सघनि उहे बि पंहिंजे माउ पीउ खे कुझु सेखारे ताकी उन जा माउ पीउ बि साईन करे सघनि अंगूठा न हणनि इन करे छोकिरियुनि जो विज्ञापन मां बि चाहियां थी मां बि घरु घरु वञी अहिड़ो प्रचारु कयां ऐं झुॻी झोपिड़ियुनि वारनि खे बि इहो सम्झायां की अॼु जेके सरकारी स्कूल बि आहिनि उहे फीस न वठंदा आहिनि बल्कि मिड डे मील जो बि अ खाधे जो उन्हनि जो प्रबंध थींदो आहे इन करे उन्हनि खे खपे तव्हां पंहिंजी छोकिरियुनि खे स्कूल रोज़ु मोकिलीनि जिनि खां उन्हनि खे न सिर्फ़ु नॉलेज मिलंदी बल्कि हो अहिड़ी शयूं बि सिखी सघिजनि थी जीअं कड़ाई सिलाई जेको उन जे उन्हनि जे फ्यूचर लाइ कमु ईंदो इन करे अहिड़ा विज्ञापन ॾेखारणु खपनि या छापणु खपनि जेके छोकिरियुनि लाइ बि सुठा आहिनि अॼु गवरमेंट बि इहो अनाऊंस कयो आहे त छोकिरियुनि जी शादी जल्दी न कयो वञे ऐं उन्हनि खे पढ़ायो वञे ऐं उन्हनि जी शादी इक्वीह सालें खां घटि न कई वञे त उन्हनि खे बि शिक्षा वठण जो पूरो पूरो हक़ु आहे